بائک چلاتے وقت جو سب سے اہم حفاظتی تحفظات ہیں وہ ہمیں ساتھ میں اپنے ہیلمیٹ رکھنا چاہیے اور ہمیں زیادہ ایکسیلیٹر نہیں کرنا چاہیے گاڑی کو اور ایک بائک چلاتے وقت جو ہماری ایک لیمٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ کو اِس لیمٹ کے اوپر اسپیڈ نہیں کرنی چاہیے جیسے مان لو فورٹی لیمٹ ہے تو آپ کو فورٹی سے اوپر لیمٹ نہیں رکھنی چاہیے اور ہم اگر کوئی اسٹارٹر ہے تو اس کو ٹرپلنگ نہیں کرنی چاہیے وہ کوشش کرے کہ کم سے کم میں دو ہی بیٹھ کے چلائیے ایک ہی بیٹھ کے چلائے اور اگر اُس نے شراب پی ہے تو اُس کو شراب پینے کے بعد جو ہے بارہ بائک نہیں چلانی چاہیے اور اگر وہ جو ہے بائک چلا رہا ہے تو اُس کو فون پہ بات نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ بائک چلا رہا ہے تو اُس کو کانوں میں اپنے ایئر پوڈس یا ایئر فونس نہیں لگانے چاہئیں کیونکہ اُس سے بھی ہم لوگوں کو دوسرے کے ہارن کی آواز نہیں آئے گی تو اُس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا مس خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کو سگریٹ پیتے وقت جو ہے بائک نہیں چلانی چاہیے اور ہم اگر باہر گئے ہیں کبھی سفر میں ہیں تو ہمیں جو ہے اپنے ساتھ میں لائسنس رکھنا چاہیے ڈرائیونگ لائسنس اپنے ساتھ میں جو اپنے آئیڈینٹیٹی کارڈ رکھنا چاہیے جیسے کہ آدھار کارڈ مان لو یا پین کاڈ مان لو